अगर मुझे ये सौभाग्य मतलब ये समय मिले की मैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत या और किस स्थानों के जगह में खाना बनाऊं उनकी खाना बनाऊं तो मैं पसंद करुँगी दक्षिण भारत मे जो खाना हो रहा है मैं वो खाना खाऊ क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादा खट्टे वाले खाने बनाते है जैसे डोसा हो गया सांभर हो गया इटली हो गया ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है और उनकी खाने मे क्या है कि बहुत खट्टी जो होती है खट्टी मीठी जो स्वाद होता है ये सब होता है और मुझे खट्टे में बहुत अच्छा लगता है अगर कोई खाना खट्टा ज़्यादा न हो तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता तो मैं वो वाला चाहूँगी उनकी जो दाल है मतलब उनके सारे जगह उनका सांभर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उन वाला जो खाना होता है वो मुझे बहुत आसान लगता है वो मैं बनाना चाहूँगी और खाना चाहूँगी